हम फूल उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं फूल इसलिए उगाते हैं फूल में बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो दिखने में भी अच्छे और भगवान को चढ़ाने में भी काम आते हैं जैसे अढ़हूल का फूल मइया को चढ़ता है माता को चढ़ाने के लिए अढ़हूल का फूल का ही यूज़ किया जाता है विशेषतः भगवान श्री राम को भगवान शंकर को अनेक फूल चढ़ाया जाता है जैसे भोलेनाथ को धतूरे का फूल भी चढ़ाया जाता है अकौन का फूल भी चढ़ाया जाता है अढ़हूल का फूल भी चढ़ाया जाता है गेंदा का फूल भी चढ़ाया जाता है इसमें फूल उगाना बहुत ज़्यादा हम पसंद करते हैं सब्जी से ज़्यादा सब्जी में भी हम हरे साग सब्जी का ज़्यादा उगाना पसंद करते हैं क्योंकि हरा सब्जी पेट के हक में भी लाभदायक है फायदेमंद है हरा साग सब्जी खाना चाहिए पेट साफ रहता है गैस नहीं बनता है और फूल फूल भगवान को चढ़ाया जाता है फूल गाड़ी के सजावट में भी काम आते हैं विवाह शादी में जैसे किसी का बड्डे हो उसमें भी फूल का गेंदा फूल ये सब ये सब का लेकर के माला सजाते हैं घरों में लोग फूलों से बहुत सारा ऐसा दवा भी तैयार हो जाता है जो सर्दी जुकाम ये सब में काम आता है बुखार में भी काम आता है जैसे हम लोग फूल उगाते हैं फूल का पेड़ लगाते हैं ये आपको शिंगहार शिंग्रहार हम लोग बोलते हैं जो है उसका पत्ता सर्दी जुकाम में बुखार में पीस के पिलाने से ठीक हो जाता है